ہیلو سر میں سویگی سے پراشانت بول رہا ہوں اور کیا اب میری بات عبدل جی سے ہو رہی ہے جی فرمائیے تو سر میں یہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں بتانے بتاتے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کو پچھلے آرڈر پہ جو ہے بہت بہترین آفر اور ڈسکاؤنٹ کوپن ملا ہے تو سر کیا آپ اسے اگلے آفر پہ استعمال کرنا چاہیں گے سر جی جی بےشک سر تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا مجھے سر اس کے لیے عبدل سر اس کے لئے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کا جو سویگی ایپ ہے اس میں جائیں گے آپ تو وہاں ریڈیم کا آپشن دے رہا ہوگا ریڈیم کا آپشن سے آپ وہاں سیلیکٹ کریں گے اور جو آرڈر کریں گے وہاں سیلیکٹ کرنے کے بعد آرڈر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کو بہت اچھا آفر ملے گا سر اور بہت ہی خوشی مجھے ملے گی کہ آپ کو آپ کو جو اپنا کوپن ملا تھا اسے آپ نے استعمال کیا سر اور کچھ جانکاری لینا چاہتے ہیں نہیں سر شکریہ آپ کو بہت بہت اور اگر کوئی دقت آئے گی تو سر آپ کسٹمر کیئر سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تھینک یو سر تھینک یو